मा खालामदों ए है बेरायला बायनोसो लुबैखादों आंबो

गारिफ्राथ' सिन्था गैला स्कुलनिफ्रायनो गारि लिंहरनानै थांनो हायो जों लामाफ्राबो मोजांजोबसै ना ओमफ्राय नोंसोरना मा होनबा नोंसोरनि दालाङा गाज्रिलै फिलफिलि गारिया थाब्थानो नागिरो जेबो जेरैबो सुबिदा जोबखासै फिलफिलि फिलफिलि गारि टट' थेम्प' नुना जायखिजाया थांजायो विंगारजोंबाबो बेंथलनिफ्राय विंगारजों थांनोसै आं फिलफिलि गारि बेनिफ्राय न'निफ्राय फिलफिलि गारिजों थांनोसै अ जेबो सिन्था गैया औ ओमफ्राय नों कयतायाव ओंखारनो देलायबोनाय दे होनबा नोंनि गारि दंखायोबा लांफैदो आंखौहाय दे फिलफिलि ड्राइभारालाय सोर निय'न बेसेबांथो बिदों

होनबा लिंहरदो जों बेखौनो थांनोसै देह दे दे होनबालाय दे